पहिने बिजली छलै नहि हमरासभकेँ हमसभ ओनाहिते खुलाआम रहै छलिए आब दिन प्रतिदिन बिजलीके प्रयोग भऽ गेलैए आब अगर जँ लाइन ताइन कटै छै एतेक परेशानी बढ़ि जाइ छै धिआपुतासभ अकुलाइत रहै छै आओर हमरासभकेँ परेशानी सेहो बढ़ि जाइए ताहिसब दुआरे हमसभ बिजलीके प्रयोग बहुत कम करै छी हमरासभकेँ एखन पन्खा चलाकऽ हमसभ ब ठ गरमिओमे हमसभ नहि सुतै छी ओनाहिते समय बितबै छी लेकिन बालबच्चासभकेँ अभ्यास बनि गेलैए ताहि दुआरे ओसभ से बिजलीपरमे एकदम निर्धारित रहैए आओर लाइन कटैए तऽ ततेक परेशानी ओकरासभकेँ बढ़ै छै जे कोनो ठेकाना नहि रहै छै ताहिसब दुआरे हमसभ बहुत आनन्दमे समय हमरासभकेँ बितै छलै लेकिन बालबच्चापरमे बहुत प्रभाव पड़ि रहल हँ लाइन ताइन जँ कटै छै तऽ बहुत प्रभाव पड़ैए इएहसब